جیسے کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ دلی یا جیسے کہ ہمارا ہندوستان ہی ہمارا ہندوستان کہا جاتا ہے کہ کمزور کمپوزٹ کلچر کا یعنی ملی جلی تہذیب کا سبھیتا کا یہ جو ہے ایک مرکز اور منبر رہا ہے یہاں پر بہت سارے مذاہب کے ماننے والے رہتے ہیں اور اپنے اپنے پریئرس اپنی اپنی عبادتیں وہ کرتے ہیں اور ہمارے یہاں اس چیز کو نگیٹو طور پر نہیں لیا جاتا ہے اسے مثبت طور پر لیا جاتا ہے منفی طور پر نہیں لیا جاتا یہ چیز ہمیں طاقت پہنچاتی ہے اور ہمارے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ مسجدیں اور خانقاہیں بہت پرانی پرانی ہے جیسے کہ لال قلعہ کے اندر موتی مسجد ہے جسے شاہ جہاں نے بنوایا تھا اور اسی طرح خانقاہ کا جب ہم ذکر کریں تو تو نظام الدین میں حضرت نظام الدین اولیاء کی جو درگاہ ہے اور اسی طرح خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی جو قطب مینار کے پاس جو خانقاہ ہے یہ سب بہت مہرولی میں جو ہے یہ سب بہت اہمیت کی حامل ہیں یہاں بڑے بڑے مندر ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ اکشردھام وغیرہ یا پھر کالکا جی مندر اور گرودوارے بھی یہاں پر بہت سارے ہیں جو اپنی اہمیت رکھتے ہیں